हेल' औ औ बेनो

मानसियाथ' दङ' माला ओरैनो हाबायालाइ माला औ औ ओरैनो नोङो जेनबा सा साबोसे नांगोन बादि

साथामसो ना औ जानो मोन्नायथ' मोनगोन आं बर्थ'मान दा दङ' आरो मानसिया' थ दङ' औ मोनगोन दामफ्रा बेबादिनो मथा मथि

थ्रिस हाजारखौ लादो जानायाथ खमाथ' जानाय नङा हानाय नङा ओरै साथाम साथामबो जाबायना

औ औ औ औ औ हरो औ हरो हरो जाजोबगोन बियो औ औ सानसेनि सानसे जों फुङाव जेनबा थाङोबा नोङो बे साथाम मानसिनि माबा जानाय लों जानाय थानायखौ होनांगोन आरो औ

खेबनानै दोन्नो औ

औ औ औ दे औ जागोन दे दे दे औ दे